हलो हा जय झूलेलाल साईं हा मां जीतू अमरानी पियो ॻाल्हायां रमेश जो पोटो हा मां त मां सर तव्हां खां ई थो पुछणु चाहियां की अलाए डांस क्लास में मूंखे छा करिणो पवंदो तव्हां छा सेखारींदा भई हुन में अलाए कहिड़ा कहिड़ा सेखारींदा केॾी महिल सेखारींदा समय छा रहंदो सॼो मूंखे ॿुधायो हा हा समुझयुमि हा

हा समुझी वियुसि साईं हा साईं अइन मां इहो थो पुछणु चाहियां की घणा ॿार ईंदा छा थींदो ऐं मतलबु कपिड़ा कहिड़ा पाए अचिणा आहिनि भई डांस कीअं करिणो आहे केॾी महिल करिणो आहे सॼो मां ई पुछणु थो चाहियां समुझी वियुसि वाइट हा हा हा मां ऐं मां तव्हां खां साईं ई थो चवणु चाहियां की मूंखे बिल्कुलु ढंग सां सॼो डांस सेखारिजो

अञा ॿ टे ॿिया ॿार आहिनि उन्हनि खे बि शामिलु कंदुमि मां हा उहो त मां समुझी वियुसि साईं तव्हांजी ॻाल्हि ॿियो अगरि जो मुंहिंजे लाइ कुझु सेवा हुजे त मूंखे ॿुधाएजो ऐं ऐं मूंखे मूंखे तव्हांजे मथां विश्वास आहे तव्हां मूंखे सुठो सेखारींदा तव्हां मुंहिंजा सुठा डांस टीचर गुरू आहियो बसि मूंखे त तव्हांखे हीअं आहे की बसि अॻियां अची मूंखे अहिड़ो डांस सेखारिजो की अॻियां थी मूंखे काई किथे दिक़त न अचे त मां ॿ चारि पंज मां सोचियां पियो पंज छह ॿिया ॿार बि वठी अचां तव्हां वटि हा ठीकु आहे साईं छो न मिलंदासीं जय झूलेलाल साईं